हा हा ओके आ जॉब रे सो खंय रावतां म्हणले तुवेन शापोरा मरे सो तुका ओपशन आसा थिवी इंडस्ट्रीयल आसा कारासवाडा आसा वेर्णा आसा सो म्हाका दिसतां तुम शापोरा म्हणल्यार तुमका हे लागी पडटले न्ही सो मरे पळोवपाक गेल्यार करासवाडा मरे जीनो फार्मकुटीकल आसा सेंटर म्हणून आसा म्हाका दिसता तुवें थंय अप्लाय केल्यार मेळटले रे आनी बी फार्म एक्सपिर्यन्स आसा तुका आनी खंयच्या कॉलेजीन गेलां म्हणले तुवें हा तु बऱ्या कॉलेजींतल्यान केल्या मरे आनी हे कितली आशिल्ली तुजी पर्सट डिस्टींगशन मरे सो म्हाका दिसतां हरशी तुका डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू आसता तांचे ओपन तांचे पोस्ट आसतात सो म्हाका दिसतां तुवें मरे जिनोन आनी सेंटरान ट्राय करुन येतां किद्याक ते तुका लागी पडटले तुका ट्रेवलिंग इजी पडटले किद्याक तु वेर्णा बिन गेलो जाल्यार तुका पयस जातले सो म्हाका दिसता तुवेन हांगा ट्राय केल्ले बरे मेळटले तुका आनी म्हाका दिसता बी फार्म म्हणल्यार तांची स्टाटींग सेलरी अरांवड टूवेटी टू टिवेन्टी फायव आसता अशे दिसतां किद्याक म्हजे फ्रेंड दोग तीग जाणां करताले ते म्हाका आसा आनी तेजी नु जीनोचे नांवूय बरे आसा म्हाका दिसता ते ऐप्लोइजांचे मातशे बरे ये करता केर म्हाका दिसता तुवें थंय ट्राय केल्ले बरे सांगता बरे आसा पोस्ट ना तांचे आसता थंय वेंकड आसता तु थंय वचून मरे तांच्या एच आर मेनेजराक मेळ आनी तांका तू तुजे डिटेल सबमिट कर सिवी दी तांकां तांचे किदे ओपन जायत आसता किद्याक तेचे ते मरे एप्लोइज एक्सचेंज करीत आसता वर्क हेवटेन तेवटेन बरे तु टायमिंग मरे म्हाका इंटरव्यू तु ते एच आर सांगतलो नु तुका टायमिंग म्हाका अशी आयड्या ना रे हहय हय थंय वचून एच आराक मेळल्यार पुरो जातले तुजे काम एच आर तुका सगळे डिटेल्स दितलो तुजी सि वी घेवन सो तुका टेंशन नासतले ना ना म्हाजो फ्रेंड नासतलो रे एकटो सो म्हाका मातशी डिटेल्स जाय आशिल्ली तू थंय तांका एच आराक वचून मेळ रे ती सि वी तुं तांकां दाखय तुजे जातले काम ओके बरे बरे